आं कास्ट म्हणल्यार मेन गोंयान कास्ट म्हणल्यार नुस्तेंकारांची लायक खारवी आमी खारवी म्हणटा तें खारवी खारवी समाज हो खूब पयलुच्यान नुस्तें धरता ते ओबीसीन सुद्दां पडटा ते खारवी समाज म्हणटा तेका फिश आनी अशें कांय ना की आमी ते खूब पोश आसता दोन म्हळ्यार खूब ते पोश आसता सामके खूब पोश आसता तेंचे कडेन कितले ट्रालर आसा म्हण सांगू खारवी समाजा कडेन खूब ट्रालर आसता तेंचे कडेन फेस्टिवल म्हणल्यार आमी नुस्त्याचें फेस्टिवल अशें कांयच करिना पूण म्हाका तरी खबर ना किद्या हांव खारवी समाजांत पडना पूण तेंची समाजा आसतलें किदें तरी किदें तरी आसतलें तेंचे भितर